राजस्थान में अलॻि अलॻि शहरनि में अलॻि अलॻि तरीक़े सां सरकार हस्पताल ठाहे रखिया आहिनि जंहिंमे डिस्पैंसरियूं में बि सरकारी ठहियल आहिनि त जीअं असांजो इलाइक़ो आहे त उन में पंज छह कालोनियू अचन थियूं उन्हनि पंज छह या अठ खनि कॉलिनियुनि खे हिकु डिस्पैंसरी मिली आहे ऐं हुन डिस्पैंसरी जो टाइम वग़ैरह इन सभु असांखे ख़बर हूंदो आहे की हेतिरे लॻे खुलंदी हेतिरे लॻे बंदि थींदी ऐं असांखे तमामु सहुलाई मिलंदी आहे की असां हुन डिस्पैंसरी में वञी आराम सां ॾेखारींदा आहियूं ऐं सरकारु पाण हुते बि फ्री में ई दवाऊं मिलंदियूं आहिनि फ्री में ई डॉक्टर ॾिसंदो आए असांजा पैसा कोन लॻंदा आहिनि ऐं कुझु कुझु नंबर बि ॾिनल आहिनि असांखे की भई असां उहे नंबर डायल कंदासीं फोन ते त असां हुते पतो करे सघंदा आहियूं की डिस्पैंसरी केरे इलाइक़े में आहे अगरि असांखे ख़बर न हुजे त बाक़ी घणो करे त ख़बर हूंदी आहे सभिनी खे की असांजे इलाइक़े जी डिस्पैंसरी किथे आहे ऐं हुते वञी करे आराम सां असां ॾेखारे ईंदा आहियूं ऐं सरकार पारां तमामु हुते बि सहूलतियूं आहिनि उनि में बि नंढियूं नंढियूं टेस्टू थी वेंदियूं आहिनि ब्लड टेस्ट वग़ैरह जीअं ख़ून जी जांच वग़ैरह सभ थी वेंदो आहे ब्लड प्रेशर बि नापण जो ईअं नंढा नंढा कम थी वेंदा आहिनि बाक़ी त वॾी हिस्पताल सरकारी त आहे ई अगरि कुझु वॾो हूंदो आहे त उते भई माण्हू हुते ई वेंदो आहे ऐं सरकारु ॾाढो असल आहे सोचंदी आहे ऐं सुठा कमु कंदी आहे